ہیلو آپ کسٹمر کیئر سے بول رہے ہیں ہاں دراصل بات یہ ہے نہیں کہ ہم جا رہ تھے سفر کے لیے اور راستے میں ج نہیں میرا پاس چوری ہو گیا اور اسنیتا پین کارڈ بھی وہ بھی چوری ہو گیا

جی سر ہم کو دوسرا نکلوانا اور کیسے ہوگا اچھا اچھا آن لائن ہو جاتا تھا اچھا اچھا اس میں کون کون سا ڈاکومینٹ چاہیے جی جی ہاں میرے پاس آئے آدھار کارڈ کی کاپی ہے اور اس کا فوٹو کاپی جی ایک فوٹو بھی چاہیے اچھا اچھا ہاں تو فوٹو بھی ہے

ٹھیک ہے ابھی ہم جانے دونوں کو بھیج دیتے ہیں سر کتنے دن میں آ جائے گا ہفتہ دس دن لگ جائے گا اچرگا ہے کہ ایک ہفتے میں اگر ہو جاتا تو بہت اچھا ہوتا آپ کی مہربانی ہوتی اس لیے کہ جانتے ہیں کہ اس کا اس کی ضرورت ہر وقت پڑتی رہتی ہے ٹھیک ہے آپ کی مہربانی اوکے